دہلی میں پسماندہ طبقات یا پسماندہ برادریوں کے اندر تعلیم کے فروغ کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا کیے گئے ہیں جس میں اگر ابتدائی ابتدائی تعلیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بچوں کو بچوں کے لیے یہاں پہ سرکاری اسکولس ہیں جن میں اردو کی تعلیم ہوتی ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں ان کو وظائف ملتے ہیں اور ان کو کتابیں اور پڑھائی کی دوسری دیگر اشیاء قلم وغیرہ اور اس کے علاوہ مڈ دے میل وغیرہ انہیں دیا جاتا ہے اور انہیں اردو کے اردو پڑھانے کے لیے استاد اعلیٰ تعلیم اچھی اردو پڑھانے کے لیے اچھے استادوں کا اساتذہ کا انتظام ان کے لیے کیا جاتا ہے اور اسکالرشپ دی جاتی ہیں وظائف دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اردو کی اردو کو پڑھنے کے لیے ان کے اندر تر جوش یا شوق پیدا ہو اور پھر اس کے علاوہ پھر آگے چل کر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے دلی میں اور بھی مثبت اقدامات موجود ہیں جو دلی میں کیے گئے ہیں جیسے کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ایک ادارہ ہے جو اردو کے لیے اردو کی ترویج و ترقی کے لیے کوشاں ہے اور اس کے سلسلے میں وہ جو ہے طلباء کو مخلتف اسکالرشپ اور اس اردو تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے کمپیوٹر کورسیز وغیرہ بھی کراتے ہیں جس میں کتابیں وغیرہ فری دی جاتی ہیں اور اردو کے بھی ڈپلوما کورسیز وغیرہ کیے جاتے ہیں جس میں ان کو فری اردو پڑھائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عربک ڈپلوما وغیرہ کے بھی کورسیز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اردو اکیڈمی دہلی ہے جو یہ بھی ایک ادارہ ہے جو اردو کی ترویج و ترقی کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اس کے یہ بھی بہت سارے اقدامات اردو کی ترویج و ترقی کے لیے کرتا ہے جیسے کہ اسکالرشپ وغیرہ دینا اور کچھ کیا کہتے ہیں اردو کے خوانگی مراکز جو ہے دلی میں اردو اکیڈمی نے کھولے ہوئے ہیں جو جگہ جگہ گھروں میں جو ہے وہ بچے جو پڑھ نہیں پائے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھ نہیں پاتے ہیں تو ان کی تعلیم کے لیے یا بالغان کی تعلیم کے لیے وہ لوگ جو اردو نہیں پڑھ پائے ہیں ان کی تعلیم دینے کے لیے جو ہے ایسے خوانگی مراکز اردو اکیڈمی نے قائم کیے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے اردو کی